नमस्ते तुसें सारें गी ते में अज्ज तुसेंगी सनान्नी आं कि जेह्ड़ी साढ़े परिवार बिच मतलब कि जेह्ड़े साढ़े निक्के निक्के ध्यार न बड्डे ध्यार ते सारे मनांदे जियां दिवाली होई रक्षाबंधन होइया एह् सारे मनांदे लेकिन कुछ ऐसे निक्के निक्के ध्यार होंदे साढ़े डोगरें बिच जेह्ड़े कि बड़े गै मतलब जरूरी होंदे ते ओह् बड़ियां गै मतलब उंदे पिच्छै गूढ़ियां जेह्ड़ियां गल्लां होंदियां न ओह्दे पिच्छें जियां कीिखारकें दा सनान्नी आं में तुसेंगी ते ओह्दे च केह् होंदा कि जियां छे छे म्हीनै कनक दी फसल मक्की दी फसल ऐ हर छे म्हीनै दे बाद कटाई होंदी छे म्हीने कनक दी ते छे म्हीने मक्कें दी ते जियां कनक दी कटाई दे बाद अस खारके दिन्ने आं ओह् अस अपने देवतें ई दिन्ने आं मतलब कि जेह्ड़ी साढ़ी फसल ऐ ओह् साढ़े देवतें दी बजह कन्नै होआ दी अस अपनी बाड़ी दी पूजा करने आं अस अपने देवतें दी पूजा करने आं कि साढ़ी बाड़ी सलामत रवै की साढ़ी फसल जेह्ड़ी ऐ ओह् खराब निं होऐ साढ़ी फसल गी कोई कीड़ा निं लग्गे साढ़ी फसल कोई नश्ट निं होऐ कुसै तरीकै दी खराब निं होऐ उंआ ओह् जडेह्ड़े साढ़े देवता न ओह् साढ़ी फसल दी रक्षा करदे न ते साढ़ा बी एह् धर्म बनदा फर्ज बनदा कि अस अपने देवतें गी बी याद करचै ते उनें गी बी चेता करचै की मतलब ओह्बी साढ़े आस्तै इन्ना किश करा दे की अंऊ अस भी छे म्हीने दे इक्कबारी उंदा नाम लेइयै ते उनेंगी खारकै दिन्ने आं ते इनें खारकें बिच अस केईं लोकें दे देवतें दे घर होंदे ते केइयें दे कुसै नै जंगल बिच मन्ने दे ते कुसै नै अलग अलग मन्ने दे ते हून में जियां तुसेंगी अपनी दादी घर दी गल्ल सनानी आं जेह्ड़े साढ़े दादी घर देवते ओह् साढ़े घर बी मन्ने दे ते दौ परिवार न इक्क ते साढ़े घरै कोला दूर रौहंदे ते जेल्लै एह् इतवार अस सारे किट्ठे होइयै एह् चीज़ां मनाने आं किन्नी शैल गल्ल ऐ साढ़े डोगरें दी कि ते कोई निक्की जेही गल्ल ऐ सब लोक किट्ठे होइयै रली मिलियै ओह् चीज़ मनांदे न मतलब उस चीज़ दा मज़ा बक्खरा होंदा जेह्ड़ी कोई चीज़ रली मिलियै बनी जावै ते उस दिन खिचड़ी बनाई जंदी ऐ खमीरे बनाए जंदे न ते खमीरे जेह्ड़े गुड़ कन्नै मिट्ठी रुट्टी जियां गूड़ ते खमीरे उआं अस बनाने आं ते ओह् अस अपने देवतें गी चढ़ाने आं देवतें पर दिन्ने आं होर ते ओह् प्रशाद दे बिच ओह् रुट्टी अस आपें बी खन्ने आं की मतलब इन्नियां इन्नियां सोह्नियां गल्लां न साढ़े डोगरी कल्चर बिच